साढ़े घर पंजाब केसरी डेली ऐक्सैलसर दैनिक भास्कर अमर उजाला दैनिक भास्कर दा हिंदु ते एह् बड़ी किसम दियां अखबारां न साढ़े इत्थें न अस पढ़ने आं पंजाब केसरी ते नाल डेली ऐक्सैलसर ते ओह् फेर सवेरे सवेरे साढ़े घर ओह् बंदा आंदा ते छोड़ी जंदा अखबार ते सवेरे अस अट्ठ बजे उट्ठने आं ते फेर अस अखबार पढ़ने आं ते अखबार पढ़ियै अपनी दिनचर्या शुरू करने आं